ایسے کچھ راستے ہیں جن پر لوگوں کو گاڑی دھیان برکھ کر چلانی چاہیے جیسے کہ ایل کراسنگ یا زیبرا کراسنگ ایسی سڑکیں جس پر گاڑی دو یا تین طرف سے آ رہی ہو اس پر لوگوں کو دھیان برکھ کر گاڑی چلانی چاہیے میں نے سب سے ٹفیسٹ روڈ پہ ایک گاڑی چلائی تھی جس پر میں نے اچھے سے گاڑی چلا لیا وہ روڈ آڑی کا بنا ہوا تھا اور بہت ہی پتلا سڑک تھا جس پہ ہم کو کراس کرنا تھا اور میں نے اچھے سے کیا اور ایک اور میں نے کراس کیا جو ایک ندی سے دوسرے ندی کی چھور تک جا سکتا تھا اور وہ برج لکری کا بنا ہوا تھا اور برج بہت زیادہ ہی ہل رہا تھا تو ایسی جگہوں پر گاڑی کی اسپیڈ منیمم یا میکسیمم ٹوینٹی یا ٹوینٹی فائیو کے اسپیڈ ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ اسپیڈ ہونے پر برج ہلنے لگتا ہے جس سے ایکسیڈینٹ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ایسی جگہوں پر دھیان برکھ کر گاڑی چلانی چاہیے اور لوگوں کو بھی صلاح دینی چاہیے کہ ایسی جگہوں پر گاڑی آرام سے چلائیں کیونکہ سمے سے قیمتی زندگی ہے تو ایسی جگہوں پر گاڑی دھیرے چلائیں اور ٹرننگ کی جگہ پہ گاڑی فاسٹ ٹرن نہ کریں فاسٹ ٹرننگ سے ایک تو آپ کی جان کا خطرہ اور اگلے انسان کی جان کا خطرہ دونوں بڑھ بڑھ جاتا ہے تو ایسی جگہوں پر گاڑی دھیان سے اور ٹھنڈے مزاج سے چلائیں